हलो जूम कार कंपनी मूंखे छह सीट गाॾी बुक कराइणी आहे छा तव्हां वटि हिन वक़्तु मौजूदु आहे हा मूंखे परीह लाइ खपे असां त्र्यंबकेश्वर वेंदासीं हा तव्हां ॿुधायो पर किलोमीटर कीअं वठंदा पंद्रहं रुपिया इहो त तव्हां कुझु वधीक ई था चयो पिया ॿियनि हंधि त ॿारहं रुपिया था हलनि पिया ठीकु आहे तेरहं रुपिया वठिजो हा परीहं लाइ ॾिजो पकु पर असां उन में ड्राइव पाण ई कंदासी असांजे ड्राइवर तव्हां जो न खपे हा त तव्हां सोचे समुझी थोरो हिसाब सां वठिजो ठीकु आहे ठीकु आहे